म्हाका सोडून म्हज्या हजबंडाक गार्डनींग करपाक लायक ताका जायते भशेचीं फुलांची झाडां जावं ती फळांची तांकां हाडून रोवपाक ताका लायक जाता ते झाडांचे कॅर घेवपाक ताका सारें घालपाक ट्रिमींग करपाक मेनटेन करपाक ताका लायक ती उदक घालपाक झाडांक ते ताका लायक जाता ते केन्ना बाजारान गेल जाल्यार तो घेवन येता झाडां खंयचीय झाडां बरी दिसल्यार तो घेवन येता जावं ती फुलांची वा सोबायेचीं कसलीय झाडां जाल्यार तो विकते घेवन येता कोण घरा गेल्यार खंयचेय झाड जावं ताका लायक जाले जाल्यार तो तांचे लागीं मागून घेवन येता आपणां लायक जाले आपणा थोडेशें दी एक झाडां खांदो अशें म्हण घेवन येता तेमी दिले जाल्यार तो हाडून रोयता गार्डनाक मागीर ते गार्डनाक ते उदक घान उदकान शिंपता ट्रीमिंग करता मागीर कितें वेस्ट ग्रास बी आसल्या तो काडून उडयता आनी बरें मेनटेन करून क्लीन करून दवरता बरी फुलां येयली जाल्यार तें अडमायर करता आपणान रोयलो तांची फूल जाली झाड बरें जालें जाल्यार ताका बरें दिसता लायक जाता तें झाड चोयले जाल्यार ताका एक हॅपिनस मेळटा ती फुलां चयल्यार आपणान रोयलो झाडाची फुलां चयल्यार ताका हॅपिनस मेळटा

इवन फळाची झाडां रोवपाक ताका लायक जाता आनी ताका ती फळां जातरे ताका बरें दिसता जिवाक ते फळ जालें म्हूण सो ताकाय लायक जाता गार्डनींग करपा